एक्शन अगले ऑर्डर पर आप हर कोड रिडीम करिए आपको अपनी पिछले ऑर्डर पर एक ऑफर या डिस्काउंट कूपन प्राप्त हुआ है और आप छूट या कुछ अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए इसे अपने अगले ऑर्डर पर रिडीम करना चाहते हैं जी हाँ बिल्कुल रिडीम करना चाहते हैं क्योंकि ऑफर को रिडीम करेंगे तभी हमको लाभ मिल सकता है डिस्काउंट भी सकता है कूपन भी सकता है हरेक चीज़ प्राप्त हो सकता है छूट भी मिल सकता है तो इसलिए हमें करना चाहिए